आंहा बिब' बिब' साथाम बिदा साथाम दं बिब' साथाम बिदा साथाम दं बिदा बयनिख्रुइ देरसिना आंना बिदा आरोखि बिदा हा गाजेननायानो बिदा ओमफ्राय बिब' बिनि उनाव बिब' बिब'निफ्राय आरो बिदा सानै बिदा सानैबाव आरो ओमफ्राय बिनिफ्राय आरो आंनिफ्राय देरसिन बिब' दंबावो आरो सासे बिब' दंबावो बेनि सासे नङा बेनि बे बिदा सानैनि उनाव आंहा आरो बिब' सानै दंबावो बिब' दंबावो ओमफ्राय बिब' सानैनि उनावसो आं आरो आं लास्त जाबाय आं बिनानावनि मादाव आं लास्त बिदा साथाम जेनेबा बिदा साथामा बिदा जों बिब' बिनानावनि गेजेराव जेनेबा गेजेरावहाय गोरोबनाया थिगैनो दं मोजाङै दं अनलाय लायनाय गोरोबनाय जेनेबा सम सम आरो न'आबो गोजान नालाय जेनेबा सम सम फन जों बिदाफोरा खबर लाहरो बिब'फोराबो खबर लाहरो आंखौ अनलायो जेनेबा गोरोबनाया दं आरो खबर लाहरो माबोरै दं माबोरै गैया मोजाङै दं ना गाज्रियै दं बेफोरखौ खबर लाहरो बिदाफ्राबो खबर लाहरो बिब'फ्राबो खबर लाहरो आरो आंखौ जेनेबा अनलायनाय अनलायनायथ' मोजाङैनो दंखायो गोरोब लायनाया जों ओमफ्राय जेनेबा आंहा आंनि बिब'आ गामियावनो मोनदों आरो सानै गामिआवनो हाबा जादों सानैआ ओमफ्राय सासेया बेबो बिदिनो माबायाव जाबाय बैहाय मा होनो मोनलाय बै माबायाव जाबाय आरो बै माबायाव दतमायाव जाबाय आरो सासेआ ओमफ्राय आंहा नै हुलथुगाव सबायझाराव जाबाय आरो बेबादि ओमफ्राय जों बिब' बिनानावनि माबायावलाय अनलायो बिब'आबो खबर लाहरो माबोरै दं माबोरै गैया मा मावनानै जादों मा खालामनानै जादों होननानै खबर लाहरो सोंहरो बिब'आ अनो आरो बिदायाबो अनो बिब' फंबायनि गेजेराव जों अनलायनाय गोरोब लायनाया दङ आरो खबर लानायाबो लाबाय थायो ओमफ्राय बिब' सानैया गामिआव हाबा जादों ओमफ्राय बिब' सासेआ जेनेबा बोसोरबा सय बोसोर साट बोसोरानो जाबाय आरो बिब'आ सासे थैनानै थांबाय आरो ओमफ्राय सासेआ दङ ओमफ्राय बिदाफोराबो मोजाङैनो दंजोबो गामिआवनो दंजोबो बिदिनो हाजिरा मुजिरा मावनानै जायो सोरबाया बिदिनो सोरबाया माबा मोनसे बिजिनेस मावनानै जाबाय बिदाफोराबो ओमफ्राय जेनेबा आंबो बिदिनो मोजाङै दं हाजिरा मुजिरा मावनानै जानानैबाबो दङ आरो मोजां आंबो ओमफ्राय बे बिब' सासेयाबो बिदिनो दतमायाव मोनलांनायाबो बिदिनो गायनानै फुनानै जायो बिदिनो न'आव आबाद मावनानै जायो आरो बिब'आबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं बिदाफोराबो मोजाङैनो दं ओमफ्राय बे बिब' सासेआसो थैनानै थांबाय बेहा गैला आरो होमबाबो बेबो गोरोबलायोमोन अनलायोमोन जेबो फारागथि गैयामोन आरो जेनेबा अनलायो आरो गोरोबलायखायोमोन आरो बिब' सासेआबो जेनेबा फिसाय थैजाबाय बिब' देरसिनाबो बेबो गामियावनो मोननाय बेहा दङ न'आवनो बिदिनो बेबो खसथ' मावनानै जायो हाजिरा मुजिरा मावनानै जाबाय बिदिनो फिसा फिसौ फोथांबाय फोरोंबाय फेदेरबाय फोलावबाय फिसाय गैयाबाबो बिदिनो खसथ' फिसाफोरखौ फोरोंबाय फेदेरबाय फोलावबाय फोरोंबाय आरो बेबो बिब' देरसिनाबो सासेयाबो जेनेबा थैनानै थांदोंबाबो बेहाबो फिसाफोर दंमोन फिसाफोर दंबाबो बेनाबो फिसाफ्रा बिदिनो एसे फोरोंलांनो हादों आरो फिसाफोरखौ बेबो बिब' सासेआबो थैनानै थांनायाबो बेहाबो बेहाबो फिसाफोरखौ फोरोंलांनो हादों आरो बिदिनो सोरबा जुलिबो लाबाय आरो बेनाबो फिसाफोरा बेनाबो जानानै दं बेबो बिब' सासेनाबो बेबो बिराद अनोमोन गोरोबोमोन बिब' फंबाय बिदा बिनानाव जों बयबो गोरोबलायो आरो जोंनि गेजेराव फारागथियानो गैया जेबो माबा गैया आरो जेनेबा मोजाङैनो दङ अनलायनाय गोरोबलायनाया बे बिब' सासेआबो बिदिनो अनो बिदाफोराबो अनो फन हरो खबर लायो माबोरै दं माबोरै मा मावनानै जादों बेफोरखौ खबर लाहरजोबो आरो गासिबो गोरोबलायनाय थिगैनो दं जोंनि गेजेराव आरो आं जेनेबा आं जाफाग्रा सासे बिदा दङ बेबो आंखौ सम सम खबर लाहरो बिनानाव माबोरै दं माबोरै गैया मा मावनानै जादों माबायदि दं बेखौ मोजाङै दंना गैया खबर लाहरो आरो फन जों बिदिनो ओमफ्राय गोरोबलायनाय थिगैनो दं आरो जोंना